आहो अस जेह्ड़े अनयूजअल जेह्ड़े पक्षी होंदे न ते एह् बड़े अस घट्ट दिक्खने होन्ने आं एह्दे बिच्च पक्षी औंदे न जि'यां हरियल होंदा जेह्ड़ा जमीन उप्पर पैर निं रखदा ऐ बी ते एह्दे बास्तै असें बर्ड वाच वाचिंग जेह्ड़ी ऐ एह्दे बास्तै अस बड़े घट्ट दिक्खने होन्ने आं एह् पक्षी